गांव में जंहिंजो व्यापार शुरु करण लाइ असांखे ॾाढियुनि ई ॻाल्हियुनि जो सामनो करिणो पवंदो आहे मुख्य रूप सां गांव में कम करण वारा त घणा ई आहिनि पर उन कम खां जेतिरो असांजो सामान तयारु थींदो आहे उन खे बाज़ारि में विकिरण लाइ खणी वञण लाइ आमदरफ़्त जा रस्ता तमामु घणा घटि आहिनि ऐं उन्हनि शयुनि लाइ कच्चे माल खे बि उघाइण लाइ बि असांखे के साधन कोन आहिनि ऐं ख़ासि करे ग्रामीण खेती बाड़ी जे मथां आधारित रहंदा आहिनि ऐं उन्हनि खे पंहिंजी पूंजी जेको आहे सां ॾाढी वॾी समस्या आहे माल कच्चो माल किथां थो अचे अगरि उन खे ठाहे करे असां पको माल कयूं त उहो असां बाज़ारि में किथे विकिणूं ऐं पहिरें सामान लाइ सरकार खे करण खपे त उहो असांखे नंढियूं नंढियूं ग्रामीण बैंकू खोले ऐं वापार खे वधाइण लाइ नंढा वॾा कर्ज घटि ब्याज दर ते या बिना ब्याज जे दर ते असांखे जन त असां घणे में घणो उन ग्रामीण क्षेत्र में व्यापार शुरू करे सघूं था ऐं प्लस सरकार खे इहो घुरिजे त जेके बि ग्रामीण असांजो माल ठाहीनि था उन खे पाण ख़रीदारी करे ऐं पाण शहर में खणी विकिणे कंहिं ग्रामीण खे वॾो वॾो सहयोगु मिलंदो